گڈ ایوننگ کون بول رہے ہیں جی جی بولیے اچھا اچھا اچھا اِس کے ساتھ فیور کے ساتھ کچھ اور بھی کوئی پرابلم ہے اچھا اچھا اچھا اچھا زیادہ

اِس میں زیادہ گھبرانے والی چیز نہیں ہے یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے کوئی چیز آپ نے بارش وارش میں نہایا تھا کیا اچھا اچھا ہاں کوئی دوائی وغیرہ لی ہے اِس کے لئے اچھا او صرف ڈولو سے کام نہیں چلے گا نا اِس ٹائپ کی جو بُخار وغیرہ ہوتا ہے اِس کے لئے کیلشیم بھی ضروری ہے تو آپ فی الحال تو ڈولو لیجیے وہ بہتر ہی ہے لیکن آپ ایک کام کیجیے میرے کلینک پر آ جائیے آپ کل ہاں وہ دیکھنا پڑے گا نا کنڈیشن آپ کی کون سی دوائی آپ کو فٹ ہوگی کس ٹائپ کی یہ بٹلہ ہاؤس چوک پر ہے آپ وہاں پر آ جائیں ٹائمنگ صُبح ایسے آٹھ بجے کُھل جاتی ہے لیکن میں دس بجے آتا ہوں اور تو آپ دس بجے تک آئیں اگر پہلے بھی آ جائیں تو اِنتظار کرنا پڑے گا اِس لیے میرا خیال ہے کہ دس بجے تک آ جائیں نہیں ایسا ایسا کچھ نہیں ہے آپ آ جائیں وہاں پر وہیں پر ہو جائے گا پے اُس کی ضرورت نہیں ہوگی آپ اِنشاء اللہ آپ آئیں گے ہاں ہاں نہیں وہ کوئی پرابلم نہیں آپ آئیں آپ کو ہم اسپیشلی آپ نے ہم سے فون پر بات کر لی ہے میں آپ کو اسپیشلی پہلے دیکھ لوں گا اور پیشنٹ ہیں آپ اِس کے لیے ٹینشن نہ لیں فِکر نہ کریں اور زیادہ نہیں ہے ویسے آپ آپ کلینک پر آ جائیں وہاں پتہ چل جائے گا زیادہ نہیں ہے ویسے ٹھیک ہے پھر ہے نا جی جی جی ٹھیک ہے اچھا